अज कल दे जेह्ड़े नौजवान बच्चे ऐ ओह् स्पोटस च अपनी दिलचस्वी ऐनी दसदे ओह् स्पोटस च हिस्सा लैना ऐनी चाह्दे क्यों फोन गै नी शड्डदे ओह् फोन च इन्ना टाईम बेस्ट करदे जेह्दी बज़ा कन्नै ओह् स्पोटस आह्ली तरफ ध्यान गै नी दिंदे अज कल स्कुल च कालेज़ चे इन्नी फैसलिटी ऐ कि ओह् स्पोटस दी तरफ ध्यान अट्रैक्ट करदे बच्चें दा कि ओह् स्पोटस चजादा जादा हिस्सा लैन जेह्दे कन्नै स्पोटस च हिल्ला लैने कन्नै उंदी जेह्ड़ी फिजीकली हैल्थ ऐ ओबह् इकदम अच्छी रौंह्दी फिट्ट रौंह्दे फिट्ट फाईन रौंह्दे बच्चे योगा करवांदे स्कूल च कालेज़ च अज्ज कल बच्चें कोलादा योगा करवांदे योगा करनें कन्नै उंदी जेह्ड़ी हैल्थ ऐ ओह् फिट रौह्ग उनें कोई बमारियां नेंई लगदियां फिजीकली फिट्ट रौंह्दे ओह् और इयां बी फिट्ट रौंह्दे अज कल जेह्ड़े बच्चे ऐ न ओह् फोन चलाना जादा पसंद करदे और फोन दे चक्करें च ओह् अपने ना ओह् अपनी आप की ना फोन च जादा पाई ओड़दे ओह् ना गेम च कोई स्पोटस होई योगा इंदे च दिलचस्वी ऐनी लैंदे फोन चलाने दी बज़ा कन्नै उंदी आक्खां खराब होई सकदियां ओह् बमार होई सकदे पर ओह् इस गल्ल दा ध्यान नी रखदे उनें क्योंकि उनें फोन ऐ गेम कोला जादा उनेगी फोन दी जरूरत होंदी क्योंकि ओह् फोन अपना जादा तो जादा टाईम स्पैंड करदे ऐ क्योंकि सउनेंगी फोन चलाना इनना पसंद ऐ ओह् फोन नी शड्डदे अज कल दे बच्चे पवजी होई गेई फ्री फायर होई गेई मैकसिमम बच्चे एही करदे कि ओही दिखदे रौंह्दे कि जेह्दे नै टाईम बेस्ट बड़ा करदे और इंदै नै इंदियां अक्खा खराब बी होई जंदियां और बमार बी होई सकदे बड़े बच्चे जेह्ड़े इस बज़ा नै अक्खां डोन होई चुकीदियां और पर ओह् अपना ध्यान स्पोटस च ऐनी लैंदे लेकिन अज कल दे स्कूल और कालेज़ च मतलव जादा जादा स्पोटस ऐसे कोई स्वजैक्ट बी ऐ जेह्ड़े बैल्यू ऐडड ऐ जोेह्ड़े को्रस न स्पोटस दे थ्रू मतलव उनेंगी जागरुक करदे क् स्पोटस करना बड़ा जरुरी ऐ स्पोटस दी बज़ा कन्नै ई ओह् अपने आप गी इंप्रूवमैंट लेआनी सकदे जेह्ड़ी उंदी हैल्थ ऐ ओह् फिटनैस रेही सकदी फिजिकल हैल्थ बी उंदी फिट रेही सकदी ऐ और इंदे च इंदा जेह्ड़ा शरीर कमजोर होऐ योगा करन योगा करने कन्नै योगा करने कन्नै ओह् अपने आप गी फिट्ट करी सकदे उंदा माईंड़ फ्रैश होग उंदीा जेह्की बॉडी ऐ उंदी बॉडी बी इकदम फिट्ट रेही सकदी ऐ और उंदी फिजीकली हैल्थ अच्छी रेही सकदी योगा करन योगा कन्ने बी उनेंगी बड़े फायदे मिली सकदे योगा कन्नै गेम गूम खेलगे अन्दर इक इनार्जी होंदी ओह् क्रियेट होंदी जेह्दे कन्नै ओह् अपने आप गी इकदम अच्छा फील मैह्सूस करदे लेकिन फोन अज कल दे बच्चे फोन च जादा इंट्रस्ट दिंदे क्योंकि उनैं फोन चलाना गेमां खेलना जे इयां इक फोन फालतू दे फोन चलाने कन्नै अपना बड़ा टाईम बेस्ट करदे इंदे नै उंदियां अक्खा बड़ियां कमजोर होंदियां मां प्यो बी बड़े दुखी आदे की इंदे बच्चे गेमा गूमां इयां स्पोर्टस च हिस्सा लैने बचाए ओह् फोन च अपना टाईम बेस्ट करना जादा समझदे और अज्ज अज्ज क ताईं एह् जेही चीज़ ऐ कि तांईयैं ना जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् जेह्ड़े जंग नौजवान बच्चे ऐ ओह् टाईम बेस्ट अपना फोन पर करा दे उनें गेम खेलनी चाही दी स्पोर्टस च हिस्सा लैना चाही दा इन्नियां गेमां नै जेह्दे कन्नै शरिरिक हैल्थ ऐ ओह् इक दम फिट्ट और फाईन रेही सकदी फिर अज कल दे बच्चे पता नी क्यों एह् चीज़ नी सोचा दे ओह् बस इध्दर उध्दर अपने फोन चलाना उंदा अपना टाईम बेस्ट करना एह् जादा मैह्त्व देआ दे इस चीज़ गी बस साढ़े कोल एह् अनुरोध ऐ कि न जेह्ड़े बच्चे ऐ ओह् जादा तो जादा गेम आह्ली साईड़ ध्यान देग गेम खेलग उंदी जेह्ड़ी बाडी ओह् फिट्ट रेही सकदी ऐ फिजीकल हैल्थ उंदी सैल रेही सकदी ऐ फिट्ट रेही सकदे ओह् इक दम पर ओह् ऐनी सोचदे क्योंकि ओह् इस चीज़ च ध्यान केह् कुड़ियां ते केह् मुड़े ओह् सारे बस फोन च मता ध्यान देआ दे फोन च टाईम बेस्ट अपना मता जादा करा दे बस और इसदी बज़ा कन्नै उंदे शरीर बड़ा कमजोर होआ दा उंदी जेह्ड़ी अक्का दी रोशनी ओह् बी कमजोर होआ दी उनेंगी चश्में लग्गा दे इस बज़ा नै ओह् एह् चीज़ एनी समझा दे कि एह्ची ज़ उनेंगी बड़ा जादा नुकसान देई सकदी ऐ अगर उनेंगी अपने आप गी इंप्रूवमैंट करनी ऐ ते उनेंगी बध्द कोला दा बध्दा स्पोटस च हिस्सा लैने पौना स्पोटस च हिस्सा लैग ओह् अपने आप ओह्दी हैलथ फिजीकली हैल्थ उसी इंप्रूमैंट देई सकदे और इंप्रूवमैंट देने दी बज़ा कन्नै और उंदा जेह्ड़ा शरीर ऐ इकदम शैल होई सकदा अक्खां बी शराब नी होनियां योगा करने कन्नै बी उनेंगी अच्छे फायदे मिली सकदे और स्पोटस गेमस च हिस्सा लैने कन्ने उंदी जेह्ड़ी शरीर ऐ उंदै च बड़ी जादा इनार्जी होई सकदी और शरीर दी फिजीकल फिट्ट रेही सकदे ओह् इस चीज़ कन्नै